میڈیا میں ہندوستان میں زیادہ تر استعمال ہونے لگا ہے سب سے بڑا نیوز چینل بی بی سی کا اس میں با قاعدہ ایک پلیٹ فارم ہے اردو ںیوز چینل اور یو ٹوب پر تو بہت سارے اردو کی خبریں چلے گی اور اسی طرح سے یو ٹوب پر بھی بہت سارے اردو ہی میں بولتے ہیں اب تو بہت ساری میڈیا میں اردو کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں موسم بہار بتا دیتے ہیں ہندی کا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ملاوٹ اردو کا بھی کر دیتے ہیں انہیں ہندی اور اردو کا کم پتہ رہتا ہے اسی لیے جب وہ ہندی بولتے ہیں تو ساتھ میں اردو کو بھی بول دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے شدھ ہندی کم بولتے ہیں لیکن زیادہ تر ہندی کے ساتھ اردو کو ملاتے چلے جاتے ہیں اسی طرح سے یو ٹوب فیس بک انسٹا گرام پر اردو کے اچھے اچھے اشعار ملتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے پڑھنے میں بھی